इन्टरनेटसँ तऽ आब बहुत सुविधा भए गेलै हँ मानि लिअ हमहीसभ जेना बिजनेसे करैत छी तऽ आब पहिने जे छै से पैसा लएकऽ पहुँचाबय परति रहय या केओ आबैत रहै ओकरा दिए पड़ैत रहै लेकिन आब नेटके द्वारा या मोबाईलके द्वारा हमसभ भेज दय छी तकर बादो जे मानि लिअ युवकसभ छै गाम घरमे ओसभ मानि लिअ जे छै से फोटो तोटो घींचके ओहोसँ पैसा कमा रहल छै तकर बाद जे छै से बहुत काउन्टरो खुलि गेल छै ओहिसँ टकाके लेन देन सेहो करबावै छै ओहोसँ ओकरा जे छै से कमीशन मिलैत छै अहिनाकऽ जे छै से बहुत तरहकेँ एहिमे काज भए रहल छै